हलो जय झूलेलाल सिंधी होटेल मां तव्हां खे थोरी देर अॻु पंज दाल पकिवान ॿ ढॿल छोला ऐं अधु किलो सना पकोड़ा जा ऑडर ॾिनो हुओ एतिरी देरि थी वेई आहे अञा ताईं तव्हां ऑडर न मोकिलियो आहे असांजा महिमान कॾहिं खां अची चुकिया आहिनि ऐं भुखिया वेठा आहिनि तव्हां जल्दी असांजो ऑडर मोकिलोयो महिमान हली वेंदा त तव्हां जो ऑडर असांजे कंहिं कमु जो न रहंदो कृपा करे जल्द सां जल्द ऑडर मोकिलियो जीअं तव्हां जे सिंधी होटेल जो नालो ख़राबु न थींदो